हमरा यहाँके सरकारी इसकुल अच्छा बहुत अच्छा रहै जैसे मास्टर सर भी आबै रहै डेली पढ़बै लए खातिर लेकिन ओत अच्छासे पढ़बै आर नहि रहै पढ़बै नहि रहै लेकिन जब उपरसे दबाब आबै रहै तब पढ़बै आर रहै अच्छेसे जे पढ़बै पढ़ाइ आर बहुत अच्छा अच्छा रहै लेकिन बच्चोके पढ़ाएक मन रहएके चाही ई नहि दोनो तरफसे तऽ नहि कोइ रास्ता बतबै छै केओके केओ पढ़ए लए बता दै बताए दै छै सलेक्ट कऽ के रटि लए एहि खातिर ले पढ़ाइ पढ़ाइ भी बहुत अच्छा रहै घरक बगलमे इसकुल रहै रोज जाइ रहियै पढ़ै रहियै पढ़एमे बहुत मन लगैत रहै लेकिन लेकिन मानि लियै कि जे तनी पढ़ाइ अच्छा रहै खातिर जा आ जे खातिर जाइ रहियै लेकिन हमरा हमरा आरके इसकुलके इसकुल इसकुलमे बहुत मन लगै रहए आबै रहै खाना आबै रहै खाइ रहियै घुमै फिरै रहियै घुमै फिरै जे खाइ रहियै फेर खाना लए आबै रहै खानाबला दै रहै खाइ रहियै खाइ रहियै ओइक बाद हँ खेलै रहियै कूदै खेलै रहियै खेल मैडम आ सर जे सब खेलबाबै रहै आओर शनि शनिबारके इसकुलमे अन्तराक्षी आर होइ रहै सरजी मैडम सब साथ होइ खेलै रहै खेलबै छै खेलै रहै लोग फेर जियो मैडम गाना गाबै रहै आओर सब स्टुडेन्टो गा स्टुडेन्टो गाबै रहै हमहुँ आर सब गाबै रहियै बहुत अच्छा लगै रहै एहिठिन इसकुल इसकुल इसकुलके जिनगी बहुत अच्छा अच्छा होइ छिकै होइ छिकै तऽ

अगला बार से फिर लिए अकेले भाग सरजीओ मैडम सहयोग करै रहै बहुत अच्छा रह बहुत अच्छा रहथिन मानै रहथिन बहुत